میری پسندیدہ کتاب ہے اردو کی نعتیہ شاعری کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ یہ مجھے بہت پسند ہے اور یہ میں نے دو تین مرتبہ پڑھی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں نعت کا مفہوم بتایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیۂ شریفہ حضرت علی اور حب علی کا ذکر کیا گیا نعت کے اجزائے ترکیبی بتائے گئے احادیث کی قطعات بتائی گئی حضرت ابو طالب کا ذکر کیا گیا حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حسان بن ثابت بہت سارے صحابی اکرام کا ذکر کیا گیا صوفیا اکرام علمائے دین کا ذکر کیا گیا بہت خوبصورت ہے یہ کتاب اسی لیے مجھے یہ پسند آئی کہ اس میں مذہب اسلام سے جڑی ہوئیں کچھ باتیں ہیں جو روح کو تازگی دیتی ہیں اسی لیے مجھے یہ بہت پسند ہے میں اسے دو تین مرتبہ پڑھ چکا ہوں